नव डिसेंबर उणिवीह सौ सतहठि पंद्रहं नवंबर उणिवीह सौ चौरानवे ॿ अक्टूबर उणिवीह सौ अठासी चोॾहं अक्टूबर उणिवीह सौ ॿारहं ॿियानवे टीह नवंबर उणिवीह सौ चोहठि